ہمارے علاقوں میں ربی کراپ خریف کراپس وغیرہ اگائی جاتی ہیں جیسے کہ سردیوں کا موسم ہو گیا سردیوں کے موسم میں آلو کی کھیتی ہے آلو آئیں گے مٹر کی کھیتی ہے مٹر بھی اگائے جائیں گے مٹر بھی آئیں گے چاول ہیں گیہوں ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے علاقے میں اگائے جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں اکثر مٹر رہتی ہے گوبھی رہتی ہے اور سیب رہتے ہیں سیب ہمارے علاقے میں نہیں کشمیر میں ہوتے ہیں لیکن سردیوں کے موسم میں سیب رہتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں جیسے کیلا ہے آم ہیں اور بیگن وغیرہ رہتے ہیں چاول رہتے ہیں اور کیا بولتے ہیں آپ کا اناج رہتا ہے جس سے ہمیں آٹا ملتا ہے پھل فروٹس بہت ساری چیزیں رہتی ہیں ہمارے علاقے میں جو ہم کو آسانی سے یہاں پہ مل جاتی ہیں